हमसभ ने पौधा नीक जगह चाहै छियै नीक जगहमे लगबै लए जे मिट्टी बढ़िआँ जाहिसँ कि चिकन मिट्टी आनि कऽ लगेबै ने तऽ ओहि मिट्टी सँ ने साफ अथी रहतै पौधा जाहिसँ कि मालजाल नहि खाइ कीड़ा मकौड़ा नहि खाइ लागै ओकरा चलते हम नीक मिट्टी चाहै छियै चिकन मिट्टी लऽ कऽ चलै लए चाहै छियै जे कि चिकन मिट्टी पर ने पौधा अच्छा रहौ जाहिसँ कि लागि जाइ ने वएह चलते हमे चाहै छियै पौधा खूब बढ़िआँ सँ लागै आ बढ़िआँ सँ रहै वएह सभसे छाहैरि से रौदा से छाहैरि सभसँ बचबै लेल चाहै छियै जे पौधा खूब बढ़िआँ सँ लागै आब कि होइ छै जे नहि तहन पौधा नहि लगतै तऽ हमरा सभके पाइ खत्म भऽ जेतै तऽ हम की करबै इएह सभके चक्करमे हम पौधा बढ़िआँ सँ लगबै लए चाहै छियै जाहि मट्टीमे खूब सफा मट्टी माटी रहै छै ओ सभमे जे पौधा लागै छै ऊपर से चारो मिट्टीमे दै छियै सभ लागि जाइ जाहिसॅं कि